हेलो हेलो ठिके छै अपन कि हाल छै कहै रहिए कि घरमे बिजली हमर खराब भए गेल छै तार बोर्ड तऽ आनल रहिए कएटा होल्डर लागतै कएटा बल्ब लागतै बतै देतै तब ने लाबबै बोर्ड कहिआ तब ठीक करैलए कहिआ अएबै ता अन्हारेमे रहबै नहि सब बल्बे खराब भए गेल छै जल्दी अएतिए ठीक करि देतिए तऽ भए जेतिए ने साफ बल्ब नहि बरि रहल छै एकोटा नहि फ्रिज त्रिज सब खराब भए गेल पन्खा तन्खा टका कतना लेतै चारि पाँच सओ

मीटर आओर सब लगेबै हँ जेरगरे लागतै ता रहबै अन्हारेमे नहि परसू अएतै काल्हि अएतै ता अन्हारेमे रहबै कि ओ पन्खो नहि चलि रहल छै नहि पन्खा चलै छै नहि कुलर चलै छै नहि ए सी चलै छै सब बन्द छै लाइने नहि छै तऽ कि चलतै

दोसर गोरे गरमी कतना छै अच्छा कनिटा देखतै जल्दी कहीँ होइ तऽ ठीक करि देतै जल्दी अएबै राखै छिए ठिकेके छै राखै छिए अच्छा राखै छिए